हैलो हा जय झूलेलाल हा मां तव्हांखे ई चवणु चाहियां थी की तव्हांजो ॿारु हिन दफ़े इलाही घटि मार्कुनि ते आहे त कहिड़ो बि सबजैक्ट आहे मीन्स साइंस आहे मैथ्स आहे जेका मेन मेन जेका आहिनि न विषय हुन में बि इलाही घटि मार्क्स ते आहे त असां असां सभु टीचर मिली करे न ईएं डिसाइड सोचे रखियो आहिनि त जेका बि अहिड़ा ॿार आहिनि न हुन लाइ करे असां वधीक क्लास खणा वधीक जो टाइम ॾियणु चाहियूं था अ हिन खे जेको छह लॻे खां पोइ जेका ॿार छह लॻे छुटी त वञे त हिन खे पोइ असां ॿिया ऐक्स्ट्रा क्लास खणूं था त हिन खां पोइ उहो त तव्हांखे करिणो खपंदो एतिरो त तव्हांखे करिणो खपंदो मेंटेन कीअं करिणो आहे बाक़ी तव्हां हीउ ॿारु लाइ करे ऐं जेको असां करियूं था हा असां हा असां हिन लाइ करे ई सॼो कयो आहे हीउ सॼो सोचे रखियो हिन लाइ करे ॿारनि लाइ करे सोचियो आहे त हिनी जी जेका टे सबजैक्ट आहिनि उहो असां हिनी खे अॻियां वधाइण लाइ करे करियूं पिया त हिन लाइ करे न न क्लास जा न क्लास जा अहिड़ा चार पंज ॿार आहिनि जेके असां सेलैक्ट करे न सभिनी खे गॾि विहारे करे न ई पढ़ाई असां अॻियां वधाईंदासीं जेका तव्हांजो ॿारु तव्हांजो ॿारु बि हिन चार पंज ॿारनि मां ही आहे हिन खे असां अॻियां वधाइण लाइ करे ई ऐक्स्ट्रा क्लास करायूं पिया ख़ाली असांखे ख़ाली असांखे टे ॾींहुं तव्हांखे मोकिलिणो आहे ॿारु खे सूमरु ॿुधरु आने जुमो हुन में असां ख़ाली हिन खे ऐक्स्ट्रा कलाकु कलाकु खणदासीं हुन जा तव्हांखे अलॻि सां पैसा भरिणा खपंदा हुन जी अलॻि सां फी लाइ सौ रुपिया ख़ाली अलॻि सां भरिणा आहिनि सभिनी खां असां सभिनी माण्हुनि खे ॻाल्हि कई आहे हिन बारे में हुननि सभिनी असांखे सुठो सपोर्ट कयो अथऊं उहो त न उहो त टे ॾींहुं तव्हांखे समुझाइणो आहे ॿारु खे भई हे रोज त ॿारनि खे जेको बि वणे थो न उहो तव्हां उन खे टिफिन में विझी ॾियो त हू छा आहे हुन खे थकु बि न लॻणो आहे ऐं पंहिंजो कलाकु सवलो कढी वठंदा पोइ हा हो असां हो असांजी टीचर ॿियूं बि आहिनि न जेका असां सां गॾु आहिनि हुन सां सबजैक्ट जो पाण करे वठंदी अहिड़ो हिन लाइ हुन जी त तव्हांखे टैंशन न करिणी आहे तव्हां ख़ाली ॿारनि ॿारु खे समुझाए करे हुन खे हिन लाइ सवलो टिफिन त पैक करे उहो मोकिलियो अने ॿारु खे रैडी रखो हिन जे लाइ करे अने तव्हांखे पाण खे मिली करे हिन खे जेको तव्हांखे फी कई आहे उहो सॼे हिन बारे में सोचे करे तव्हां जवाबु ॾियो बाक़ी जेको बि असां करियूं पिया न उहो सभु तव्हांखे ॿारनि लाइ करे ई आहे हा तव्हांखे ईएं करिणो खपंदो वैन त पंहिंजे टाइम ते अची करे न हली वेंदी तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे पोइ वरी अलॻि सां कोठणु ख़ाली अचिणो खपंदो छुटे त ॿारु पोइ भली स्कूल में ई हुजे पोइ तव्हां ख़ाली हिन खे कोठणु अचिणो पवंदो कलाकु ख़ां पोइ तव्हां ख़ाली हिन खे कोठे वञो उहो तव्हांखे हफ़्ते जा टे ॾींहुं ख़ाली करिणा आहिनि बस न हूंदी असांजा टीचर हुन जॾहिं हुन ॾींहुं न थींदो आहे छो त असांजा टीचर बि हुननि खे बि छुटी आहे न हुननि खे बि खपे थी न छुटी उहा असांजा सभु टीचर सभिनी प्रिंसिपल मिली करे ने हीउ ॾींहुं तय कया आहिनि हा असां असां प्रिंसीपल सां ॻाल्हि करियूं था छा थिए थो तंहिंखां पोइ तव्हां ॿियनि पेरैंट्स खे सॾु करे अने ॻाल्हि कंदासीं ठीकु आहे जय झूलेलाल